सामान्यतः हमरा सभके तऽ यहाँपे दो भोज दो टाइमके भोजनके बहुत महत्व देल गेल छै जेनाकि दुपहर आ रात्रिके खानाके दुपहरमे हम सभ चावल दालि सब्जी चोखा अँचार साग किछु भी बनाबै छी लेकिन चावल खेनाइ दुपहरके खानाके नहि चावलके बिना खाना दुपहरके नहि कहल जाइत छै एहि खातिर चावल सबसँ जादा मेन रखल जाइत छै दुपहरके खानामे चावल सब्जी दालि पापड़ अँचार अहाँ जे मनसँ खाओ लेकिन रात्रिके खानामे रोटी गेहुँके रोटी कहल जाइछै कि एक टाइम चावल आओर एक टाइम रोटी नहि खेलिऐ तऽ अहाँ की खेलिऐ रातिके भोजमे रोटी आ भोजनमे रोटीके सबसँ जादा प्रिय मानल गेल छै रोटी बहुत तरहके बनाबै छै लोग पुआ बना लए छै पूरी बना लए छै दलपूरी बना लए छै सत्तु पूरी बना लए छै ओहिमे बहुत तरहकेँ आटाके सामग्रीमे बहुत तरहके मसाला मिलाएके सब्जी बनाएल जाइछै सब्जी बनै छै रात्रिमे फिर मुंगके मुंगदालि बनै छै चना दालि बनाएल जाइछै खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगै छै हम सभ दू समयके खानाके बहुत जादा महत्व दए छिऐ खाना हम सभके बहुत प्रिय मानल जाइत छै